हाँ दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप में घूमने गए थे कल ही गए थे अभी बनारस अभी बनारस गए थे मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक थी हम लोग तकरीबन बीस लोग थे सिवाय मेरे मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं अपने मित्र के साथ मित्र के साथ गया था तो को जब कोई जब जब कहीं घूमने का मन करता है तो उसके लिए प्लैनिंग प्लैन करना जरूरी नही होता है क्योंकि घूमने का जब कोई मन करता है तो कार्य कार्य कार घर का कार्य जो है कि टाइम से कर कर और आफ्टरनून टाइम दोपहर में समय निकाल लेते हैं हम लोग कहीं जाने के लिए क्योंकि हफ़्ते में एक दिन एक दिन छुट्टी मिलती है संडे को उस दिन कहीं न कहीं घूमने फिरने या फिर टहलने गार्डेन में बगीचे में हम लोग जाते ही हैं अपने अपने दोस्तों के साथ तो कल ही गए थे बनारस अस्सी घाट तो घूमने के लिए गए थे तो सभी लोग अपने साथ खाने पीने के लिए घर से ही लिए थे और कुछ पैसे लिए थे कुछ कुछ पैसे लिए थे अपनी जरूरतों के लिए जैसे बाइक में पेट्रोल ओट्रोल डालना पेट्रोल डलाना हो या फिर अन्य कार्य के लिए सॉपिंग ओपिंग के लिए और रास्ते में हम लोग क्या किए कि एक बिसले अच्छी से अच्छे मिनरल वाटर ले लिए पीने के लिए क्योंकि रास्ते में अगर कहीं भी आप हम लोग पिएंगे इससे कुछ लिक्विड ओक्विड तो वो शारीरिक नुक्सान करेगा हम लोग को तो अच्छी कम्पनी का जो वाटर आता है बिसलेरी उसको हम लोग हम लोग ले सभी लोग ले लिए अच्छे पानी पीना अच्छा खाना खाना बाहर जाने के बाद जब बाहर जाने से पहले ये सब ध्यान रखना पड़ता है ध्यान रखते हम लोग कि शारीरिक नुक्सान कोई न हो ताकि घर पर गार्जियन न बोले कि वहाँ गए थे तो ये नुक्सान हो गया फ़ीवर हो गया ज्वेनडिस हुई ऐसा कुछ नही ख़ुद का ख़ुद अपना सेल्फ सेल्फ एफीसिएन्ट ध्यान रखते हम लोग ओर घूमना फिरना लाइफ में जरूरी है क्योंकि सोसल लाइफ़ में जीना है समझना है तो घूमना फिरना दोस्तों के साथ पार्टी इन्जॉयमेंट करना सब जरूरी है ये लाइफ़ एक बार मिली है सो हमारी सबसे लाइफ अगर मिली है तो हँस कर खेल के मुस्कुरा कर घूम कर फिर कर अच्छे से जिंदगी जीते हैं जिला जीते हैं और यही आप अपने छोटे छोटे भाइयों बह नों को प्रेरणा देते हैं कि घूमना फिरना गलत नहीं है बस दोस्ती कैसी है उसपे व्यतीत करता है कि दोस्त कैसा है उसका नेचर कैसा है जा जो जिस जगह पर घूमने जा रहे हैं वो जगह कैसा है ठीक है तो अगर घूमने जाना है तो भक्तिभाव वाला जगह है या रोमैंस करने की जगह है भक्तिभाव वाली है तो और अच्छी है रोमांस वाली है थोड़ी सी कम अच्छी है तो कभी भी जब बाइक के साथ हम लोग जाते हैं तो पूरे ये बात अपने दिमाग में बैठा कर जाते हैं कि कभी किसी से झगड़ा मोल न हो और बाइक में कभी कोई उस बाइक में किसी चीज की कमी न हो पहले अपना जो भी मित्र हैं उन सभों का ध्यान रखना पड़ता है कि चाल जो जो भी बाइक चला रहा है उसके पास ड्राइवी लाइसेंस है या नहीं है नहीं हो तो वो नहीं चलाएगा भाई क्योंकि कानूनी तौर पर ये गलत है